हाँ ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका मीडिया ने कोई मुद्दा नहीं उठाया जैसे की इस सरकार ने किसानों से एक वादा किया था कि मेरी सरकार आते ही किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देगी तो मीडिया का ये कर्तव्य था कि इस मुददे को उठाए और गहलोत के कानों तक पहुंचाएं ऐसा मीडिया ने नहीं किया और बात दब गई किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ